हेलो जी मेरा नाम अमरीन दारा है मैं सेंट सेबेष्टियन स्कूल से बोल रही हूँ फ़र्स्ट सी की टीचर हूँ आप आप काएस अंसारी के पैरेंट बोल रहे हैं जी आप एक बार वेरीफ़ाई करने के लिए अपना नाम बता दीजिए जी ठीक है वो काएस अंसारी सुबह से आए थे ना स्कूल से तो वो थोड़े अन्वेल सा फ़ील कर रहे हैं थोड़ी देर बाद से उनके पेट में दर्द होने लगा और अभी एक वोमिटिंग भी हुई हैं वो रो भी रहे हैं हमने अभी फ़र्स्ट ऐड के तौर पे अपने यहाँ की डॉक्टर को दिखाए हैं और उनको एक दवा भी दे दी गई है लेकिन ना अगर आप हो सके तो किसी को भेज कर उन्हें स्कूल से वापस बुलवा लीजिए

तो आप बताएंगे कितनी देर में देखिए क्योंकि आप जिसको भी पहुंचाएंगे ना तो मेरे पास तो प्रूफ़ होना चाहिए ना कि ये उसके लीगल हैं हैं ना तो आप मेरे को अभी बता दीजिए के कितनी देर से पहुंचा रही हैं आप और किसको पहुंचा रही हैं नाम भी बता दीजिएगा ज़रा मेरे को आप समझ लीजिए बता दीजिए

एक घंटा मैम उसकी तबीयत ठीक नहीं है आप थोड़ा अर्ली कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए और उनसे बोलिएगा वो मेन गेट पर आके जो खड़े होंगे ना गेट कीपर उनसे बोल देंगे तो वो फर्ष्ट सी तक पहुंचा देंगे फिर वहाँ से आके और एक एप्लीकेशन साथ में पहुंचाइएगा है ना क्योंकि उसकी तबियत ठीक नहीं है वो हाफ़ टाइम से जा रहा है ना तो आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और उनको साथ में पहुंचा दीजिएगा तो मैं उसको अ लीव दे दूंगी है ना और थोड़ा आप अर्ली कोशिश कर दीजिए मैम उसकी तबियत ठीक ठीक जी जी जी ठीक है चलिए मैं रखती हूँ जी जी वेलकम जी